आतां भुरगीं बाय देवा पांय पडोन चल गो सकाळीं फुडें खंय वयतना कित्या करूं जाय तुजी कितलें बरें जालें गे कोणे सांगला तुका देवा पांय पडल्यार देव पावता म्हणून हरशीं देव पावना आपली एक मना श्रद्धा आनी आमची एक संस्कृती जावन आहा तें आमी देवा पांय पडलें देवा फुडें आजोडून उबी रावलें जाल्यार देवा सरण गेलें जाल्यार आमची मनां एक शांती जाता आनी हांव घरांतल्या भायर सरता आसतना देवा पांय पडोन भायर सरना हें आमचें मना उरता भुरग्यांक सुद्दां आनी आमचें लक्ष विचलीत जावपाक पावना आपलें दोळ मुखार देवाचो फोटो येता जावन देवा श्रद्दा मना जी आहा ती भायर सरता आपोआप ती तुका कळना देवा बद्दल आपूण देवाक पांयान सुद्दां पडून गेले जाल्यार आपोआप ती हें जाता जी शक्ती एक बरी उर्जा आहा ती आपले मनाक घट आनी वायट कांय ती उर्जा आपले मनाक टच जावपाक पावना विचारूय बरें येता देवा बद्दल आनी बरें नामस्मरणूय करचें आपणे देवाचें व्हडले व्हडले लोक ते जो राम व्हडले व्हडले तेंचे आचार विचार बी आमकां येता दशरत सारके जावं अशें जायते बरें बरें लोक जावन गेले देवाचे आपले बरें विचार केले जाल्यार बरें शिकोवपूय बरें जाता आनी आचरणूय आमी आपोआप तुका बरें करून तें शिकोवपाक कांयत गरज ना आपुणूत तितूंतल्यानूच शिकता आमी थिंकींगूय आपलें बरें आसूं तें देवाचें बरें आयकोचें आमचें बरें विचार येता आनी देवा आयकलां म्हणटा मायंड बी बरें उरता थंड उरता चिंता रोग बी आमकां कांय लागो पावना आनी चित्त बी आमचें बरें किदें बरें आयकप जाय सदांच देवाचें बी बरें दुसऱ्याकूय बरें सांगता आपल्या बरोबरच्यांक तितू आपले वायट सगळे वायट कितें आहा तें भायर वयता आनी बरी उर्जा बरें विचार सरणी बी आपली बरी आसची आनी तें आपोआप मागीर बरें येता आपल्याक